हरिओम जय झूलेलाल असांजे भारत देश में हर तरह जा माण्हू हिते रहंदा आहिनि सिंधी पंजाबी गुजराती मराठी मारवाड़ी सभु मिली करे धाम धूम सां ख़ुशियुनि सां त्योहार मल्हाईंदा आहियूं हुनमें असांजो पंहिंजो हिकु सिंधी चेटीचंड हूअ वॾे धाम धूम सां असां हिते मल्हाईंदा आहियूं हर हर तरह जा त्योहार सिंधियुनि जा पंजाबीनि जा सभु गॾु मिली करे असां हिते सभु त्योहार मल्हाईंदा आहियूं जाम धूम मची पई हूंदी आहे हुनमें नवरात्रा ईंदा आहिनि डांडीअनि जा डांडीअनि जा ॾह ॾींहंनि नवरात्रनि जा असां धाम धूम सां हिते डांडीअ खेॾंदा आहिनि ख़ुशियूं मौज़ मस्ती जाम कंदा आहियूं हुनमें असां उतरायण मल्हाईंदा आहियूं पतंग रंग बिरंगी पतंग असांजे सॼो आकाश ॼण त झूमी उथंदो आहे सॼो आकाश रंग बिरंगी पतंगनि सां हिक ॿिए खे कटंदा आहियूं पतंग मौज़ ईंदी आहे ऐं मस्ती ईंदी आहे डांसियूं कंदा आहियूं हर कंहिं ॻाल्हि जी मौज़ असांजे हिते गुजरात में सॼो भारत में असांजी शान सां सभु मल्हायो वेंदो आहे सॼी विशवज सॼी दुनिया भर जा फोरन असांजे हिते सभु ॾिसण ईंदा आहिनि जीअं रणभूमी कश कच्छ जो असांजे रेत दुनियां जाम देश सुठो आहे असांजो हिते हर त्योहार हिते मल्हायो वेंदो आहे असांजे हुते हरीओम